यहाँ पर रहने वाले मछुआरों की निम्नलिखित जातियाँ हैं जैसे कि माझी मल्ला निषाद इस प्रकार की जातियाँ यहाँ पर मछुआरों के पाई जाती है मछुआरे समुदाय के लोग जो हैं वह भगवान बिष्णु के पूजा करते हैं और इस समुदाय के लोग भगवान विष्णु को बहुत मानते हैं और त्यौहारो पर वे वह भगवान विष्णु की पूजा करते हैं मछुआरा समुदाय के लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं जिससे कि उनका जीवन यापन उससे चल पाता है और वह अपने जीवन की जो शैलियाँ हैं वह उससे अपना जीवन यापन करते हैं एक साथ समुदाय में मिलकर वे लोग रहते हैं और वह